बै जेरै फोरबो फालिनाय फोरबो फालिनाया जोङो बोसोराव बैसागो बोथोरखौ फालियो बैसागो बोथोराव माने जोङो गाजा गोमजायैनो रायजो नाङैनो जोङो गामि नाङैनो ज' बोराय बेन्थ' ओंखारलायनानै ज' ज' मानसिफोरनि नखर नखर मोनफ्रोमबो नखराव हाबनानै हाबनाय जायो बे हाबनायाव सोरनावबा जोहौ सोरनाबा साहा बेबायदि लोंनानै लोंलायनाय रंजालायनाय बाजालायनाय जायो मोसानाय खन्नाय दामनाय देनाय जोङो गावजों गाव गामिनि बोराय बेन्थ' मोसालायनाय जायो दा जोङो बेबायदि फालियो आरो फांसन थांसनबो ज' ज' जेन'बा गामि गफा गफा लानानै फांसन खुंनाय जायो बे फांसनावबो माने जोङो ज' जयै गामिनिफ्रायनो थांनानै गामिनि आइ आफा बोराय बेन्थ' जाय मोसानो गोरों बिसोर मोसाबाय खनबाय खन्नो गोरोंफ्रा खनबाय मोसानो हानायफ्रा मोसाबाय बेबायदिनो जोङो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बावहाय खारनाय बारनाय गेलेनाय बेफोरबायदिबो खालामनाय जायो खेला दुला गथ'फोरजों लोगोसे बोराय बेन्थ'नि जेरै खाबादि गेलेनाय दुरुं बोनाय बायदिसिना मेगन खाथेलायनानै थिं दिख्रुबनाय मानाय बायदिसिना खेला होनाय जायो आरो बेखौ दा बोराय बेन्थ' गामिनि आइ आफा मोनहानो ज' ज' थांलायनानै रंजा बाजायै फालिनाय जायो आरो मावनाय बे खेलाखौ बाहागो लानाय जायो दा बिदिनो जोंबो गामिनि हिसाबै बेबायदि बाहागोआव लाफानाय जायो जेरै खाबादि गेलेनाय दुरुं बोनाय थिं बुख्रुबनाय बेफोरखौ जोंबो माने गामिनि मानसि हिसाबै गामिनि खुंथाय माबा हिसाबै जोंबो बेफोरबादियाव बाहागो लाबोयो मालाबा मालाबा आरो लोगोसे जोङो नखरफ्रावबो बैसागो बोथोराव जोङो जेरै नखरफ्राव लोबस्रां सुस्रां खालामनानै जोङो बैसागो फोरबोफोरखौ जोङो नखराव फालिनानै जोङो एसे एनैबाबो फिथा एनथाब एवनाय सावनाय खालामनानैबो जानाय जायो ज' जयै बेफोरखौबो जोङो मागिनाय समफ्राव सोरनिबा सोरनिबा नखरफ्राव माने गोबां बानायनाय सावनाय फिथा एनथाब एवनाय जायोब्ला बेफोरखौबो जोङो जालायलायनाय जायो आरो नखरफ्रावबो जानाय जायो एसे एनैबाबो दा बेबायदियैनो जोङो फालिबोनाय जायो दमासि बोथोर दमासिखौबो जोङो फोरबो हिसाबै फालियो बेयो बर'नि फोरबो नङाब्लाबो जोङो माने गामि गफानि हिसाबै जोङो बेफोरखौबो एसे खालामनाय जायो दमासि बोथोराव जेरैहाय जोङो एनथाब फिथा सौराय जोङो नखराव जि हायो जि बायदि गोहो दङ नखराव सोलिनो हानाय जानो हानाय थिक बिदिखौ लानानै जोङो मोनसे नङा मोनसे जायखि जायाब्लाबो एनथाब फिथा सौराय जायखि जाया मोनसे बेफोरखौ जोङो नेमबायदियै दमासिनि जानांगौ होन्नानै जोङो जानाय फालिनाय जायो आरो आरो दमासि बोथोर जेने मागोफ्रावबो जोङो नखरनि खर्मफोरखौ फालिबाय बे फालिनायजों जोङो बेखौ खुंनाय जायो लोगोसे जोंहा फोरबो फालिनायफ्रा बिदिनो जायो जों बैसागो दमासि बिदिनो ज' जयै ज' लोगो लालायनानै जोङो फोरबोफोरखौ खुंनाय जायो आरो दा बे खुंनायफ्राव जोङो रंजा बाजायै लोगो मिलि जुलियै जोङो सोलिनाय जायो खुंनाय जायो दा बेफोरबायदि खालामनाय जायो आरो जोङो जेरैहाय बैसागो बोथोरावबो जोंहा बर'नि माबायाव मोसौ थुखैनाय मोसौ थुखैनायाव जेरैहाय सबाय गोरान एवनाय दिंखिया बिबार बायदिसिना थाराय खालायलायनाय बेफोरबायदि फोरबोबो खालामनाय जायो आरो जोङो मोसौ थुखैनानै मोसौखौ जोङो लाव फानथाव बायदिसिना हानानै जोङो थुखैयो आरो गलिफ्राव स्रां लिरस्रां गलिफोरखौबो जोङो सिबस्रांनानै गोबोर गोला गारस्रांनानै जोङो मोसौफोरनि फुजाफोरखौ जोङो खालामनाय जायो आरो आरो बेनि अखानायैनिफ्राय जोङो बोसोर गोदाननि जोङो रंजा बाजानि जोङो नखराव जेरै बोसोर गोदाननि मुङै गाबागावनि धोरोमखौ लानानै गावबा गावनि जोङो नेम निथिखौ फालिनाय जायो आरो बेनि उननिफ्राय जोङो माने गामियाव रंजानाय बाजानाय रायजोफोरजों ओंखारलायनाय लोंनाय जानाय बेबायदियाव जोङो ज' जयैनो ओंखारलायो आरो